अच्छा मतलब जदूं ड्राइंग करनी होंदी ते मतलब में जेह्ड़ी सबसे बड्डी मिस्टेक लोग करदे ते ओह् इयै करदे सोचदे कि अस पैह्ली बारी गै करुड़गे यां मतलब इक्की बारी गै होई जाना अस बनागे ते बनी जानी शैल नेईं तो नेईं मतलब अगर ड्राइंग करनी होंदी एह् निं होंदा कि तुस पैह्ली बारी बनागे ते थोआड़ी शैल बनी जानी टाईम कन्नै प्रैक्टिस करियै फ्ही गै होंदा इक बारी पंज बारी दस्स बारी और एह् गल्ल निं ऐ कि मतलब तुसैं मतलव कि इक ड्राईंग बनाई यां दो ड्राइंइगां बनाइयां जां त्रीऽ अं'ऊ आक्खा निं कि इक ड्राइंग बी बनानी होऐ ना तां बी इक ड्राइंग बनाने दी जियां अक्ख बना दे कुसे दी किसे दी चेह्रे दी अक्ख बना दे तुस इक अक्ख ओह् वी मतलव इक इक ड्राइंग विच बी चार पंज छे बारी मिटाना पौंदा अगर ओह् शैल निं बना दी ऐ ते एह् निं ऐ की मतलब इक वारि तुसें पैह्ली बारी अक्ख बनाई ते ओह् बनी ते होई थोआड़ी ड्राइंग ते फ्ही ओह् शैल निं बनदी चीज ओह् ड्राइंग बी शैल निं होनी ते तुसें एह् चीज एह् तुसैं होना चाहिदा कि हां भई ओह् जेह्ड़ी चीज ऐ सामनै आह्ली जेह्ड़ी अंऊ बना ना ओह् ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी अंऊ बना ना ओह् मैच करा दी जां नेईं करा दी अगर नेईं करा दी ते तुसें बार बार उस्सी मिह्साना पौना ते फ्ही बनाना पौना ते इयै मेन मेन मिस्टेक ते इयै होंदी पैह्लें ते लोक सोचदे कि इक बारी गै होई जाना ओह् निं होंदा कम्म ते फ्ही कन्नै होर बी चीजां होंदियां एह्दे च मतलव कि बंदा बल्लें बल्लें गै सिक्खदा ते फ्ही ओह् होई गेआ कि मतलव ड्राइंग करदे तुस ते सबसे मतलब लाईट मतलब यरो इ'यां हल्के हत्थ कन्नै ड्राइंग करनी होंदी क्यूंकि तुसें पता कि म्हसाना पौना तुसें अगली बार ते ओह् केह् होंदा नशान पेई जंंदा ते जेह्ड़ा कागज ऐ ओह् खराब होई जंदा फ्ही शैल करियै निं बनदी ते फ्ही और फ्ही अलग अलग ओह् कलर जेह्ड़े लैने होंदे उंदा बी अलग अलग स्हाब होंदा ओह्बी रक्खना पौंदा कुत्थें पैंसिल कलर यूज होंदे कुत्थें क्रेयान होंदे कुत्थे वाटर होंदे एह् वी उयै डिपैंड करदा कि थोआड़ी ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ तुस बनाने ओह् ओह् कनेही ऐ